हेलो काजल बोल रहे हो हाँ मैं आप ने हमारे यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी हाँ तो आपने हमारे लाइब्रेरी से कुछ बुकें इशू करवाई थी जो अभी तक के आपने रिटर्न नहीं की है हाँ तो आप आपने काफ़ी मंथ हो गए हैं तो आपने बुक रिटर्न नहीं की है तो उस पर पेनालिटी देना पड़ेगा आपको आपने शायद चार या पाँच बुक्स ले गई है तो उस पर आप पाँच सौ रुपये मंथ है तो उस हिसाब से आपने चार महीने से बुक नहीं लाकर जमा की है तो आपको पाँच सौ रुपये मंथ से दो हज़ार रुपये देना पड़े नहीं आपने सोचना था न कि आपको पैनालिटी ब लगेंगी तो आपने आपकी जो डेट थी उस पर आपने रिटर्न करना था नहीं यह हमारे रूल्स के अगेंस्ट होगा

वह बात सही है लेकिन हमारे रुल्स ही हम एक के लिए थोड़ी न इशू कर सकते हैं हम सभी के लिए एक समान रहते हैं रु रूल्स तो आप आपके खुद के कुछ साधन से आ सकते थे पाँच दस मिनट के लिए आकर जमा कर सकते थे फ़िर भी आपने हाँ ठीक है आप ठीक है आप लाइब्रेरी आ जाइए फ़िर देखते हैं कैसे क्या होता है अच्छा हाँ हाँ देखते हैं कैसा क्या हो रहा है ठीक है ओ के ठीक है आप आइए रिकॉर्ड है हमारे पास में हम देख लेंगे हाँ ठीक है